हां जी हां जी नमस्ते हां जी हां जी हांजी अच्छा हांजी हांजी बिलकुल गाइड करगे बोल्लो हांजी तुस इसलै केह्ड़ी जगह ओ ते में उस उस्सै स्हाब दे तुसें दस्संग ना डरैक्शन कि तुस किस साइड जाओ बोल्लो ने हां हिमाचल तो ते आए दे ओ लेकिन इत्थे केह्ड़ी जगह ठैहरे दे ओ कुत्थे कुत्थे ओ तुस फिर में तुसें गी उत्थों दस्संग ना जेह्ड़ा तुसें पैह्ले कोल पोग तुस ओह् आह्ला जगह दिक्ख लैयो ना हिमाचल बस स्टैंड खड़ोते दे ओ अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ अच्छा में तुसें गी इक गल्ल पुछना चाहंग कि पैह्ले तुस इत्थे बड़े सारे हुन तीर्थ स्थान वी हैन और पर्यटक स्थल वी हैन जि'यां तुस दिक्खने आह्ले खूबसूरत बाग वी हैन इत्थै तुस केह्ड़ी जगह चाहंदे कि पह्ले उत्थै जाया जाए अच्छा अच्छा तुसैं वैश्णो माता दा नां सुने दा ऐ ना हां ते जे तुस बस स्टैंड खड़ोते दे ओ अपनी परिवार कन्नै ते तुस उत्थो बस स्टैंड टू कटरे आह्ली बस लेइयै इत्थुं कोई मसां लग्गना ऐ कोई सवा घैंटा लग्गग बस च शायद ते तुस वैश्णो माता जाओ उत्थे तुसें दी पर्ची लैनी पोग उप्पर जाने आस्तै दर्शन करने आस्तै क्यूंकि उप्पर फिर जैदा रश होई जंदा इस करियै ओह् इत्थुं गै पैह्ले कंट्रोल करियै गै जातरियें गी भेजदे न उत्थे उप्पर ते तुस इ'यां कर लैयो ओह्दे बाद हुन तुसे अगर इत्थे और बी हैन कटरे कोलों थोह्ड़ा देया गै कोई दस पंदरा किलोमीटर गै मेरे खयाल अग्गे होना रेआसी आह्ली साइड उत्थे गार जित्तो वी ऐ उंदे वी दर्शन करी सकदे ओ ठीक ऐ उत्थे वी मंदर अच्छा मंदर बने दा लोक उत्थे शनान करन जन्दे न ओह् आह्ली थाह्र ऐ फिर ओ जिसलै तुस जम्मू बापस आगे ओ जि'यां नौ देवियां वि उत्थे ऐ मतलब रस्ते च बड़े सारे तुसें गी निक्के निक्के मंदर वी जेह्ड़े न ओह् वी मिलगन ते तुस उंदे वी दर्शन करी सकदे ओ और जिसलै तुस बापस जम्मू आ'गे ओ ते तुस अगर इद्धर पैह्लें तुसे दूर दूर तुस होई आओ जि'यां अखनूर बी ऐ अखनूर कामेश्वर मंदर ऐ फिर उदे कन्नै उत्थे इक गुरुद्वारा ऐ ते तुस ओह् बी जाई सकदे इक उत्थे अक अखनूर दे थोह्ड़े गै कोई पंज किलोमीटर पंज छे किलोमीटर इक दरगाह बी ऐ बल्ले दे बाल ओह् बी जाई सकदे तुस उत्थै अच्छा इ'यां जिसलै तुस उथे बाप्सी पर आ दे ओ ते जि'यां में तुसें सनाया कि तुस उत्थे जाग्गे ओ वैश्णो माता जाग्गे ओ ते उत्थे तुसें दी गार जित्तो वी जाने दा मौका मिलग इ'यां ते तुसे तुस बाप्सी पर आ'गे ओ ते अखनूर कोलों अग्गें आइयै तुसें दी कानाचक जिसी झिड़ी वी आखने आं उत्थे झिड़ी दा इक मेला लगदा ऐ ब बाबा जित्तो दा गै उत्थै मंदर ऐ उत्थे वी तुस दर्शन करी सकदे ओ ओह् बी इक बड़ी मन्नने जोग जेह्ड़ी ओह् ऐ थाह्र ऐ ते इ'यां जिसलै तुस जम्मू जम्मू तुस आई जाओ ते तुस बड़ा प्रसिद्ध जेह्ड़ा ओह् ऐ मंदर जेह्ड़ा ऐ तुस रघुनाथ बजार गे ते उत्थे तुस अगर तुस बस स्टैंड आगे तुस आटो लेई सकदे ओ तुस आटो लेइयै तुस रघुनाथ मंदर दे जेह्ड़े न दर्शन करी सकदे ओ ते बड़े निक्के निक्के हुन स तेती करोड़ जेह्ड़े ओह् न देवी देवता उत्थे ओह् बास करदे उंदे उ'नै ओह् रक्खे दे न पत्थर जेह्ड़े न उस टाइप दे पूजने आह्ले ओह् रक्खे दे न इ'यां गै उत्थे वी इक गुरुद्वारा वी ऐ उत्थे वी साढ़े जम्मू दे इक इयै खासियत ऐ कि अगर मंदर ऐ मंदर दे कन्नै गुरुद्वारा ऐ गुरूद्वारे दे कन्नै मसीतां वी हैन इत्थै ते तुस ओ ओह् बी इक जाई सकदे ओ उदे अगर तुस उत्थोआं बाह्र निकलदे ओ ते बाह्र निकलियै तुस बड़ा खूबसूरत जेह्ड़ा ओह् ऐ बजार जेह्ड़ा ओह् तुस दिक्खी सकदे ओ अपनी मन पसंद दी चीजां उत्थे तुस खरीदी सकदे ओ फिर जम्मू दी जेह्ड़ी हुन मशहूर जेह्ड़ियां जि'यां राजमा न और बी तुस बस्तु जेह्ड़ी खरीदना चाहंदे ओ खरीदी सकदे ओ ओह्दे फिर तुसैं तुस उप्पर थोह्ड़ा जागे शालामार सिद्दा गै रस्ता ओ शालामार तुस चली जायो शालामार वी इक ओह् ऐ मंदर ऐ ओह् ते उत्थे वी तुस शिवजी दे जेह्के करी सकदे ओ और फिर उत्थुं दा तुस जिसलै मंदरे दा तुसें ओ कर लेया ऐ दर्शन कर ले न ते तुस बावे आह्ली माता तुस जाई सकदे ओ उत्थों गै मैडोर तुसें मिली जाग ते तुस मैडोर लेइयै ते तुस काली माता दे दर्शन करी सकदे ओ उत्थे उत्थै मत्था टेकी सकदे ओ ओह्दे बाद तुस आराम आइयै ते उत्थे करो बाघ ए बहु बाघ ए बहु दा नजारा दिक्खो पूरा जम्मू शैह्र जेह्ड़ा के तुसें लब्बग तवी दा बड़ा सुन्दर जेह्ड़ा ओह् ऐ द्रिश्य तुसें दिक्खने लब्बग जेह्ड़ा बड़ा मनमोहक ऐ उत्थैं तुस बेई सकदे ओ ते ओह्दे बाद तुस अगर चाहो ते जि'यां में तुसें आखेया कि इत्थै बड़े अच्छे अच्छियां ओह् बी हैन दरगाह वी हैन ते इ'यां गै तुस सतवारी आह्ले उत्थे जाई सकदे ओ पीर बाबा ओह् वी बड़ा अच्छा बने दा ऐ ते इ'यां गै अगर जे तुंदे कोल जैदा टाइम होए ते फिर ते तुस अग्गे पिच्छे वी जाई सकदे ओ जि'यां जम्मू च गै और बी जेह्ड़े जेह्ड़े आसै पास्सै जेह्ड़े ओह् लगदे न शैह्र लगदे न उत्थे बड़ी सारियां चीजां जेह्ड़ियां ते तुस एह्दे बावे गेदे तुस महामाया मंदर वी जाई सकदे ओ ओ ओह् बी ओह् बी कोल गै हां जी बोलो ओह् थैंक यू सो मच ओके ओके ओके थैंक यू